हैवेल्स का पंखा खरीदे ऑनलाइन जिसमें कोई प्रोडक्ट कम बेकार निकल गया उसका मोटर जल गया एक बार फिर मोटर लगवाए उसमें हजार रुपया लग गया फिर भी वो अच्छा नहीं हुआ एकदम बेकार हो गया उसका